हम एगो उपन्यासकेँ बारेमे सुनने छलियै तऽ कि देखनेयो छलियै सौंसे और सब बाजितो छलखिन जे ई उपन्यास बहुत नीक छै पढैमे ई पढलासे बहुत नीक ज्ञान आबै छै एहिमे खाली ज्ञानकेँ बात छै लेकिन हम ओ उपन्यास मंगेलहुॅं लेकिन ओ पढ़लहुॅं हम लेकिन ओ जे सब जे कहने छलखिन ने पढला से नीक होय छै नीक ज्ञान आबै छै हमरा ओहि तरहसँ कुछो नहि ओ नावेल ओहि उपन्यासमे लागल ओ उपन्यास पढला पर किछु नहि मतलब अपन सभ्यता संस्कृतिकेँ बारेमे मतलब जस्ट ओकर उलटा देल छलै किछो एहेन बात छलहिये नहि ज्ञान लायक ओ उपन्यास पढला से ताहि दुआरे कि ओ सब उपन्यास तऽ ओते नीक नहि होय छै ऊपर से उपन्यास सब महँगो बहुत दै छै आओर मंगेलहुॅं लेकिन ओते नीक हमरा ओ नहि बुझायल